आसामनि जिथु हारिमु आसामाव हारिमु होन्नाय लोगो लोगोनो आसामनि आसामाव जिमान हारि माहारि गुबुन गुबुन जाथि जेरै बर' मिसिं गार' लालुं राभा बुहुथ गोबां जाथि दं आरो बै हारिफ्रा निजा निजाहाय गानन्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय निजा निजानो बिथां मोना मा दं हारिमु दं बेखायनो जोङो जेरै आरो मोनसे दं जोंनियाव आसामनि होन्नाय लोगो लोगोनो जोङो सर्थेबारियाव हो जोंनि काहनि दा मा होनो काहा बानायनाय दारिमिन सवालखुसियाव मुगानि जि दानायनि बेबादि गोबां गुबुन गुबु जोंनि आसामाव खना खनला गोबां निजा निजा मोनसे हारिमु दं बेखायनो गोग्गानाय जों जों नुदों खिसुमान जिथु जायगाफोराव जों नुदों जों मोनसेल' ड्रेसजों सोलिनाय बे बेलेग स्टेटआव खिन्थु जोंनि जिथु आसाम स्टेटआव खना खनला जुदि गिदिंना नायोब्ला जों नुगोन बर' होन्नाय लोगो लोगोनो बर' हारिया दिनै बिहा निजा दामनाय दं दामनाय होन्नाय लोगो लोगो जों खाम दं सिफुं दं जथा दं बिनिफ्राय बिथांमोनहा निजा जानाय दं निजा जानाय जेरै जों ओंखाम जायो ओंखामजों जोंनि ओंख्रै जिथु ओंख्रै बे ओंख्रैया जोंनि बर' हारिनि ओंख्रैया जाहैबाय मा जाहैबायजे सबायजों दाउ बेदर अनदला खारैजों दाउ बेदर बेनिफ्राय जेरै मैद्रु जानाय बेफोरबादिनो जोंहा बिदिनो मागो दमासियाव फिथा जानाय बैसागुआव रंजानाय बेबादि गोबां जोंहा मोसानायनि जोंहा ड्रेस दं निजा गान्नाय जोमनाय बेबादि दं निजा मोसानाय दं बागुरुम्बा होनना जों जेराव बर' हारिनि जिथु बागुरुम्बा बे जोंनि मोनसे ट्रेडिसिनेल निजा मोसानाय थिख बेबादिनो दिनै जोङो आसामाव होनदों आसामनि जिथु हारिमु होन्नाय लोगो लोगोनो जोङो मा होनो माजुलियाव जिथु जोंनि बै मुरथि बानायनाय मुखा बै मुखा रायखसनि मुखा माबा माबा मुखा बानाया होमब्ला बे बुसथुया जेरै जोङो माजुलियाव दं थिख बिदिनो जोङो मा होनगोन जोङो मिसिं जाथि जोंनि जिथु हारिमु होन्नाय लोगो लोगोनो जोंनि आसाम होन्नाय लोगो लोगोनो जोङो मा आसाम होन्नाय लोगो लोगोनो आसामा मोनसे स्टेट होन्नाय लोगो लोगोनो बे स्टेटब्लाबो बेस्रा मा निजा मोनसे निजा माने जों निजानो होन्नांसिगोन जों जिहुथे आसामाव थानाय नालाय दा जोंहा जोंनियाव गोबां जों फिसा फिसा मोनसे माहारि दं जेरै मिसिं मिसिं बे मिसिं जाथिया जाहैबाय बिथांमोना जों सानघर होनो बिथांमोना सानघर जों जौ होनो बिसोरनाव जौ बिसोरनावबो जौ दं बिसोरनाव साइ मद होनो बेबादि बिथांमोननियाव माबादि दं बिसोरनिया सां न' सां न' जौसां न' बिथांमोना मा बिथांमोननि जिथु मोसानाय बे मोसानाया आसामनि गथाय मोसानाय जिथु बिहु बे बिहुआनो जाहैबाय बे मिसिंनिफ्राय फैनाय जोङो दा आसामनिया बिहु खालामो जोंनाथ' बहुथ गोबां जाथि दं जों दों बुंस'नो हाया दा आसामनि मानसिफ्रा जों बेसे जाथि दं बधय जोंबो जोंबोथ' बुंनो हाया आरो आसामाव खोयथा मोसानाय दं बेसे जाथ मोसानाय दं बेखौबो जुदि सोङो सोरबा दारक'निसाबाबो बिथाङाबो खिथानो हानाय नङा जेरै बर' हारियाव जोङो अथ्र'था आयेन दादों अथ्र'था आयदा दं बे अथ्र'था आयदाखौ जोङो जों बर' हारियासो मिथिबाय बे खिसुमान दारखुनिफ्रा जोङो आसामनि सासे मानसिया सोंबाथायो खोन्थानो हागोन बिथाङा बर' हारिया मा मा जायो ओम मा मा लोङो बर' हारिनि ड्रेसा मा मा बेनि थानाय थानाया माब्रै होनबा सासे दारकनिका खोन्थाजोबनो हानाय नङा खिनथु मोनसे जाथिखौनो जुदि खोनथा जोबनो हायाबा बिदिनो मिसिं दं राभा दं गार' दं बिथांमोननि जिनि नाम दं जेनैबा जोंना आर'नाय दं द'खना लांगा दं हो जि फास्रा दं बिदिनो जोंहा नाम दं खिनथु बिदिनो बेलेग जाथिया जेरै राभाफ्राबो बिदि जियानो जा गावसोरनि ड्रेसनि नाम दं ओमफ्राय निजा जानाय दं बिसोरनि थानाय हाबा जेनेबा बे बर'नि हाबाफोराव मा गोदो अलफ बेलेगमोन दा जोंनाया एसे फरमेलिटि फैनानै मा बाथौनि नियमजों खालामो सोरबा ब्रह्मनि नियम खालामो है गोदान गोदान मानसिफोरनि सान्नाय जिथु उन्नद जाबोनाय बे उन्नद जानायजों जोंनि मानसिफ्रा बहुथ दा डेभेल्भ जाबाय आरो डेभेल्भ जाबाबो बेबो मोनसे खिसुमान बुसथुवा मा जों गाजोमखौ गारजाया गारजायैनि खारना जाहैबाय जोङो गोदान गोदान खोब नागिरनो मोजां मोनो खिनथु गोदान नागेरबा थाङै थुङै बेयो बे हालेवनानै जाबाय नंगौ गोदो मोसौनि उन उन थाबायनानै जों मा खालामोमोन हालेवोमोन दा ट्रेकटर जाबाय गायबाय गोदो मारा जिथु माइजों लाबोनानै मा खालामोमोन जों मारा होयोमोन मोसौजों मारा होयोमोन दा ट्रेकटरजों होबाय दा हानायफ्रा मेसिन फैबाय गथिखे बेफोर उन्नदहै बलथे नों ओंखाम संना जानांगोनानो ओंखामखौथ' नोङो संना जानांगोन नोङो गेसजों संनोब्लाबो नोङो अरजों संनोबाबो नों ओंखाम संना जानांगोन जोंनाव मा जादों मोनसे मा मोनसे काल्सार जादों काल्सारा मा जों गुबुननि जानायफोरखौ मोजां मोनो दाथ' जोङो नुदों जोंनि गथ'फोरखौ मा खालामो जोङो हो जोंनि गथ'फोरखौ मा खालामो जोङो हो आंनि गथ'आ ओंखाम जाया आंनि गथ'आ ओंखाम जाया मा जायो आंनि गथ'आ मेथाय जानानै थायो मा मेथाय जायो कुरकुरि जायो चिप्स जायो साउमिन जायो दा उन्दै बैसोआव मा जादों पाट्टर जादों अबसे बेबो काल्सार जोंनि दा जोंनि जिथु गोदोनि बे जोङो गोदो हालेवदोंमोन मोसौजों बिनिफ्राय मा खालामदोंमोन जोंङो दा उन्नद जानानै ट्रेकटर लाबोदों खिनथु संना संनाय खावनाया मा खालामदों जोङो बे अरजों संनांदों नोङो गेसजों संदोंब्लाबो नोङो अह जोंनि बनजों अर खालामना संदोंब्लाबो बे एखे बे ओंखामानो बेथ खिनथु बे ओंखाम गारनानै जों मा मोनसे गोदान जों काल्सार लादों मालायनि उ माबाखौ लादों लानानै जों होनो जोंखौ मोनसे जों मोनसे स्कुलफोराव जोंखौ ट्रेनिं होयो मेडिकेल ट्रेनिं होयो ट्रेनिंखौ मा होनदों गथ'फोरखौ एनिमिया जायो मानसिया जुदि सिप्स जाबाथाय कुरकुरि जाबाथाय एनिमिया जायो एनिमिया बेमार जायोबा थै खम जालाङो बै थै खम जाबाथाय मा जायो मोनसे एनिमिया जायो होनबाथाय आं सोंबाय कुइसन खालामदोंमोन आं खेबसे मा होनबाय जे जोङो बे सिप्स जे जादों बे सिप्स जानाया जे मानसिखौ एनिमिया खालामदों बेखौ सरखारा मानो बन्द' खालामा आरो सरखारा बेयाव टेक्स मोनो टेक्स मोन्नानैनो मा खालामो बिजोंनो मानसिनो दरमाहा होयो थिगे आसे बेखायनोथ' होनदों आं जोङो मा खालामदों बैयाव जौनि दखान बिबो मोनसे काल्सार बर' हारिया मोनसे काल्सार दं गोदोनिफ्राय जौ लोंनाय आङो दहायनो बुंदों जोंनि आसामनि जिथु काल्सार जोंनि आसामनि काल्सारखौ जों फोजोबनो हाया होन्नानै सोरबा बेसेबा गिदिर दारस'निकबाबो जोंनि बर'नि काल्सारखौ बुंजोबना फोजोबनो हाया मानो होनबाथाय मानो फोजोबनो हाया होनबा जोंनि जाथिया मोनसे जोङो जौ लोङो गान्नाय जोमनाय थानायनि नामखौ रोंबाबो बिथाङा जौ लोंब्लाबो जौ होन्नाय लोगो लोगो बे बे जौनि कफाखौ बानायनो रोङो ना रोङा बिथाङा जौनि जे जिथु कफा बेखौ बिथाङा बानायनो रोंगोन्ना रोङा मानो रोङा होमब्ला बे बुसथुवा मोनसे फतनो रोंनाय बुसथु नङा सब बुसथुखौनो सासे मानसिया नंगौ दारस'निक बिथाङा लिरनो रोंगौ लारनो रोंबाबो बिसोरो प्रेकटेकेलि बिथाङा रोङा बिसोर काल्सारनि सब बुसथुखौनो रोङा थिख बिदिनो जोङो दा बुद्दि जोङो नंगौ लादों लादोंब्लाबो जोंनिखो जों गारनो हायाखै बेबो मोनसे काल्सार जोंनि जेरै जोंनि मानसिफ्रा मा जादों जों आसामाव मा जादों आसामनि मानसिफोरा सुगारा बारा बांसिन सुगार मानो सुगार जादों सुगार जानाय खार'ना जाहैबाय जोंनि जिथु जानाय हो जानाय जों साहा लोङो जोङो होनो जों गामि ओनसोलाव जोङो मास्टार जाथिखौनो खोब गोरों होन्नानै बुङो नंगौ गोरों बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंनो रोङो खिनथु जोङो मा बे गामि ओनसोलनि जिथु मास्टार बे मास्टारा मा खालामो मालाबा ओंखामबो जालाङा जालाङाबा मा खालामो गथाय सानसे इयो साहा लोङै लोङै थायो साहा लोंबाथ' आरो ओंखाम उखैगायो ओंखाम उखै गायो नालाय मा खालामो जोङो बे साहाखौ लोङोना लोंनायावनो लांनायावनो उदै सिङाव मा जाहैयो जोंनि लिभारा दुरबल जानानै बिदिनो जोंनि माबा सुगारफ्रा जालाङो आरो गथिखे जोङो फिफटि पार्सेन्ट मानसियानो जोङो मास्टारफोरानो दा सुगार नायदो बैयो मोनसे काल्सार जालांदों बियो मोनसे जोंनि नियम जालांदों जोङो दा ओंखायनोथ' होनदों जों आसामनि जिथु मा होनदों हारिमु हारिमुखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया फोजोबनो हायाब्ला मा होनदों प्रत्येकता आसामनि खना खनलायाव प्रत्येकता खना खनलायावनो मोनसे नियम दं जेरै बर' हारिया नंगौ बर' हारिनि जिथु लेंगुवेज जोङो बर' हारिनि लेंगुवेजखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया माबोरै जोंनि खाथिनिनो मोनसे समाव जों बरपेटा डिसट्रिकमोन जोंनि बरपेटा डिसट्रिकनिनो खोलानि जिथु बर' खोलानि बर' आरो जों साहानि बर'फोरा मा बे भाखाया मिलाया जेरै क'क्राझारनि भाखाया मिलाया आं दा भाखा भाखा होनदों बे भाषा होनो जों बर'आव दा सानजानि बर'फोरजों मिलाया सोनाबनि बर'फोरजों मिलाया जोंना ओइ बे बुसथुवा काल्सारफोराबो बिदिनो जानायफोरा जोंनि सानजानि बर'फोरखौ मा होनो बिसोर मा होनो खारदै जाग्रा होनो आरो सोनाबनि बर'फोरखौ जोङो जोङो मैथा जाग्रा होन्नानै बुङो गथाय बे काल्सार जोंनि जानाय लोंनायाबो मोनसे काल्सार बेयावबा आसामनि जिथु हारिमु बेफोरबो जानाय लोंनायाबो जोंनि हारिमुनि हारिमु दा बिदिनो जों अस'मियाफोरा नोङो अस'मियाफोरासो दिनै बिसोरनि जानाय जिथु काल्सार बिसोरनि थानाय जानायफोरा स्टाइला बेलेग जेरै जोंनि पाठसालानि जिथु अस'मिया बिसोर अस'मिया थानाय जानायफोरा माबोरै बेलेग होन्ना बुंदों बिसोर जानायाव माबोरै बिसोरो हराव गोखा गोखै खारदै जाया हो खिनथु जोंनाथ बिबदि जोंनि जिथु साहा ओनसोलनि जिथु अस'मियानो जा बर'आनो जा बिसोर मा एखे गोखा खारदैबाबो जेराव जि मोनो बेखौनो जायो जों जोंना आरो जानायनि माबा गैया डिसिप्लिन गैया गथाय काल्सार होन्नाय लोगो लोगो जोंनि हारिमु होन्नाय लोगो लोगोनो खिनथु फोजोबनो हाया नोङो आसामनि बाथ्राखौ आसामनियाव आसामनि कुइसन जादों नालाय आं आसामनि बाथ्रा बुंदों जोंनियाव मा काल्सार जिथु जोंनि दा नलबारियाव दा कफ्रि हमो जिहेथु हेबनाय बे असामनि जिथु नेरसोन मोनसे कफ्रि दं बे कफ्रिया जोंनि नलबारियाव सोलियो आसामनि बिथोराव आरो बे कफ्रि हेबनाया ओरैबादि दा पपुलार जादों जोंनि गथाय बे बुसथुवा दा सोनारनो जेरै जोंनि सर्थेबारिनि दारिमिन सर्थेबारिनि जिथु दारिमिन काहानि गथाय बुहुमावनो सोलियो जेरै जोंनि बे जिथु पाट मुगा पाट मुगा जि दानाय जोंनि जोङो सुवालकुसियाव दा बे बुसथुफ्रा जोंनि मोनसे हारिमु जोंनि आसामनि हारिमु दा जोंनि आगोल गोदोनि शंकरदेबआ बानायना गालांदों जोंनि जिथु कट जानित्र मोनसे समाव जिथु कट जानिथ' जेनेबा जों बाहाग खालामनायाव जोंनियाव मा दं डेन्सआ मोनथाम दं भारत नायटम मुनिपुर आरो कठक बे मोनथाम बे मोनथामनि बादैनो हथ्र हथ्रयानात्य'बो खालामनो थाखाय जोङो जोंनि आसामाव बिथां डक्टर भुपेन हाज'रिकाया मोनसे समाव जोंनि माबानि मथै भारतनि बिथाङा बे माबानि प्रेसिडेण्ट बे प्रेसिडेण्ट जानाय समाव बिथांखौ मा जाबाय बिथाङा नायबाय सोनाय लोगो लोगो मा जाबाय मोनसे फैदामा होनबाय मा बियो माबा जानांगौ हंकर नित्र जानांगौ हाय जाबायना गनदगला मोनसे फेइदा होनबाय मा बियो हंकरनित्र जानांगौ आरो मोनसेया फैनानै बुंबाय हरतियानित्र जोंनिया बिदिनो जाबाय थायो जेनेबा जोङो दा मा जादों राभा उमगित राभा संगित ओमफ्राय बिष्णु संगितहो राभा संगिता मोनसे जाथिखौ बुंनाय जायो नंगौ थिख दं खिनथु गोदोनो मोनसे सोलोबोदोंमोन ना बे राभा संगित जोंनि जेब्ला बर्मन क्रिका हक्ति दलबेफोर मेथायफोरा माबे जाबाय राभा बिष्णु राभानि कलागुरु बिष्णु राभानि गथिखे बे बेखौनो मा जोंनि मानसिफ्रा आसामनि मानसिफ्रा दानक'निकफ्रा गावसोरखौनो गावसोर खोब नाथ्रोदलायबाय थायो जेरै बे मा जानांगौमोन राभा संगिंत जानाङा बे बिष्णु संगित जानांगौ बे बि जालाबायनांगौ नै बिथांमोना दा ओ नोंथांमोना नाय जोंनो जिथु हारिमु होन्नाय लोगो लोगोनो जोङोजे शंकरदेबा शंकरदेबखौथ' जोङो बै समाव जोङो मा आर्टिस्त गैयामोन जोंहा केमेरा गैयामोन शंकरदेबा माबादि मानसिमोन रावबोथ' मिथियामोन बेखौ आखिनोमोन सोर आखिनोमोन जोंहा बिष्णु राभाया आखिदोंमोन दे शंकरदेबा बिदिमोन बिदिमोन दा जों बाराखौ बुङा जोंनि आबौमोननि फट'वा गैया जोंनियाव जोंनि आबौनि फट'वा गैया फट'वा गैयाब्ला जोंनि बे फट'वा गैया नालाय आबौनि फट'वा गैया नालाय खिनथु बै बै समाव बो बिष्णु बिष्णु राभामोननि फट'वानो गैयामोन बिष्णु राभानिया दङ बिस्रा बिथांमोना खिनथु बै माबा शंकरदेब मोना गैयामोन गैयाब्ला बेखौ मा गोसखांनानै बेखौ बिष्णु राभाया गोसोखाङैनो आखिदोंमोन दे बिदि जानांगौ बिदि जानांगौ बिदि जानांगौ आरो जानांगौ बिदि जालांबाय जे दंब्ला जोंना माबायाव आसामाव दा मा जादों हानि मुरथि दायोना जों महादेब महादेबा बहाबा बर' बादि नुयो बहाबा हारसा बादिबो नुयो खिनथु मुरथि भगवान होन्नानै बेखौ दादों बिदि बिदिमोन मोन बे मोन बे जोंनि एह जिथु परमपरा हा जों नुदों दा मुरथि बानायनाय लोगो लोगोनो मा खालामो जोंनियावथ बुहुथ मुरथि दाग्रा दं जोंनि माबायाव जों सासे मानसिखौ जोंहा नुबाय थाब्ला दा जोङोथ' उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म दा बिदि फट' थानायखायनो जों मिथिबाय खिनथु जोङो बै समावथ जोङो शंकरदेबखौ मिथियामोन केमेराबोथ गैया गथिखे दे शंकरदेबा बिदि होन्नानैसो आखिदोंमोन दा थिख बिदिनो जोंबो मा खालामदों जोंनि जिथु मोदाय मोदायजो सर'स्व'तिखौनो सोरबा बानायदों बर' रोखोम नुनाय सोरबा बो माबा बाङालिफोर नुनाय सोरबा बे मुरथिफ्रानो बेलेग बेलेग जिखुथे बे अरिजिन गैला नालाय बे अरिजिन जिथु नङा मोदायखौ बिदिसोमोन मोन मोन होननाय बुसथुवानो बिदि आरो जिथु पास्ट टेन्सनि बाथ्राफोर मोन ओरैमोन नो ओरैमोन नो नो नो बे बुसथुवा बिदि आरो बे थिख बिदिनो बे बिष्णु राभाया जिथु शंकरदेबखौ आखिनाय बे आखिनाया बेनो दा सोलिलांबाय बे बिदि होन्नानै थेवबो माब्लाबा हले बेलेग बेलेग जानो नागेरो बेलेग बेलेग मुरथिफोरा जोंनि दाव दे आसामनि काल्सारखौ जों बुंनानै आसामनि हारिमुखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया जोराव जोंनि बर'खौ जों फोजोबनो हायाखै बिदिनो बे जोंनि आसामाव गोबां जाथि दं आरो मथै गुबुन स्टेटआव जेरै जोङो बिहार फोराव जेरै बिहार हयथ मोनफा मोननैल' बेलेग बेलेग जाथि दं खिनथु जोंनि आसामाव ओरैबादि गोबां जाथि दं बुंनानै फोजोबनो हाया गथिखे जों आसामनि हारिमुखौ बुंनानै फोजोबनो हाया मानो फोजोबनो हाया होनब्लाथाय आसामाव बिभिन्न' जाथि दं बे जाथिफोरा गुबुन गुबुन गुबुन आं दहायनो बुंबाय बर'निखौनो जोङो फोजोबनो हाया जोंनि बर'नियानो खोलानिया बेलेग साहानिया बेलेग सानजाना बेलेग सोनाबना बेलेग दामनाय फोराबो स्टाइला बेलेग बेलेग दामनो नागेरो दासो मानसिफोरा एसे गोरों क्लासिकेल थासिकेल लानानै दासो मानसिफोरा एसे ज' जाहांदों जेनेबा बागुरुम्बाखौ जोङो मोनसे मोनसे फर्मआव लानानै फैनो हाबाय दा ओइदिनो जोङो लासै लासै बे बुसथुफोरा गोरों गोरा जेथिया फरायगोन मानसिफ्रा गोरों जागोन फर्मेलिटि फैगोन दा बे बुसथुवा लासैनो जाजोबगोन आरो गथिखे जोंनि बर'खौनो जोङो थिख खालामनो हायाखै लासैनो जों मिथिजोबनो हायाखै आरो जों दा गुबुननि आसामनि इमान दं जाथिखौ जों फोजोबनो हाया गथिखे बिदि आरो जोंनि माबाया दा बेखिनियानोसै फोजोबनोथ हाखाया जों आसामनि जिथु काल्सार बिभिन्न बिभिन्न स्टाइल जिथु खाथि खालानि जिथु काल्सार जोंनियाव खाथि खाला मोनसे हाबा जायो जोंनि जिथु काल्सार जिथु हाबायाबो मोनसे काल्सार ना जिथु जोंनियाव मा जायो बर'फोरनिया आलादा बिदि एखदम एखे नसुंसेयाव थानाय जिथु अस'मियाफोरनि जिथु हाबानि एह नियमफोरा आलादा मानसि थैनायाव जोंनिया बर'फोरनिया हाबथासे जेनेबा बोसोरसे नङाबा जोङो खारजो होयो गोखा मोनो हारसाफोरना मा थेर' दिन सुइद' दिनाव होयो आरो बाङालिफोरा माबा दानसेनि उनाव होयो माबा बिदि थायो बिसिना नियम दं आनजा आनजा गथिखे जोंनि खाथिनि काल्सारखौ जों फोजोबनो हाया जों आसामनि हारिमुखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया दा बेखिनियाानो